जी हाँ धार्मिक स्थलों पर विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिस प्रकार मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन होता है और चर्च में प्रार्थना सभा दरगाह में कब्बाली इत्यादि होती हैं मस्जिद में उनकी मुसलमानों के प्राथना होती गुरुद्वारे में भी कीर्तन होते हैं जिनका आयोजन गुरु सिक्खो द्वारा किया जाता है और मठों में प्रार्थना धार्मिक स्थलों में मुख्य धार्मिक स्थल मंदिर है जिसमें विभिन्न तरीके के भजन कीर्तन होते है और भजन कीर्तनों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जाता है कि किस प्रकार भगवान हमें हमें सद्बुद्धि और आचरण देते हैं और मंदिरों में आयोजित होने वाले भजन कीर्तन मुख्यतः भगवान पर ही आधारित होती है उनमें उन्हीं के चरित्र का वर्णन होता है जिसका धार्मिक स्थलों पर आयोजन किया जाता है